असांखे खोड़ नॉलेज मिले थी पंहिंजे सरकारि मां उत्तर प्रदेश जी हुननि हेतिरा इंटिट्यूट खोले रखिया आहिनि हाणे हेतिरा त नाला कोन याद आहे लेकिनि जेका बि खुलियल आहिनि उते किथे न किथे असां अॻिते ई वधूं था हुते किथे न किथे असांखे नॉलेज मिले थी अॻिते वधण जी इहे छाए कि असां अॻिते वेंदासीं हिन सां सभिनी सां मिलंदासीं त किथे न किथे असांखे जेको बि प्राप्त थींदो जेको असां सिकंदासीं या कंहिंखे ॿुधाईंदासीं कोई असांखे मिलंदो हू असांखे ॿुधाईंदो त ही ॾाढो सुठो कयो आहे सरकारि ने खोड़ कॉलेजिस आहिनि जीअं थी विया असांजो इंडियन इंस्टीट्यूट थी वियो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी थी वियो गल्गोटियाज़ यूनिवर्सिटी थी वेई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंफ़ोर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वेई अहिड़ी खोड़ आहिनि असांखे हाणे सभिनी जो नालो त न पतो आहे याद बि न रहंदो आहे छोकि जॾहिं असां निकिरंदा आहियूं जॾा जॾहिं असांखे हुते एडमिशन वठिणो आहे त असां बिल्कुलु सर्च कंदासीं ऐं हाणे छा थी वियो सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉम थी वियो आहे अॼु तव्हांखे कोई बि दिक़त अचेव थी तव्हां सर्च कयो तव्हां इंफ़ोर्मेशन करो हाणे थ्री डी पेंटिंग थी वेई त उहो बि असां लाइ ॾाढो नॉलेज आहे